दा दानिया गरमा बुरजा जाबाय बोथोरा गरमा बारा जाबाय माने फांखा नङाबानो थानो हाया फांखा गैयाबा गिसिब लानांगौ गिसिब सिबाबानो थानो हाया दोहो दोहो मोनथारो दा नैबे गोजां बोथोराव मा बायदि जायोलाय दाथ' गरम बोथोराव बिदिनो फांखा नङा सारा थानो हाया अखाबो रे रे हायो बिराद बोरैबा जाबाय बोथोरानो फांखा नङाब्ला थानो हाखाथारा गरमानो आजां गाजां खत्त' कारेन्ट बिल जायो बिरादनो गरमनि थाखाय फांखा होबा बिलाबो बुरजा बुरजा सहैयो आरो दै मेसिन दं बेबो सहैखायो मासावनो बिराद बुरजा बुरजा जायो आरो बिला गरमनि थाखाय फांखा होबाय बायैनो जि हय आरो अखा हाबाबो सि लामनाय जायो मायो गथ' गथायनि पेन्ट गस्ला लामनाय जायो फांखाजोंनो फोराननाय जायो फिसौनि बेयावनो लामनांगौ जानानै फैयो दुरुं खानानै फांखायाव सेर सेराव माबानानै दुरुं खानानै फोराननानैसो फोराननो हायोे फांखाजों बिला बुरजा जाहैथारदों आंहा देग्लाय दा बे मासाव आरोबा बै मासावबा मा मा जागोन जि बिल फैथारदों आं फिसाजोनाव आलासि जाहैदोंमोन गैया होयाखिसै बिबाय गेदेरा माबाखौनो होयाखै कारेन्ट बिल नि लेखाखौनो दिहुनना होयाखै फिसाज्ला उन्दैनो आइ आं फिसाजोनाव थांदों नालाय ओमफ्राय माबा आं कारेन्ट बिल खौ होनोसै होननानै बुंदोंमोन फिसाज्लाया ओंखायनो मैया फैनानै बुंदों नों कारेन्ट बिल खौ लेखाखौ मानो लानानै दोना आं होनो होनना बुंखादों आं फिसाजोनाव थांबानो आइयै आं होनोसै होनदोंमोन ना दिहुनबानो जायामोनना कारेन्ट बिल खौ होदों नोङो मानो लानानै दोनखुमाया नोंलाय होननानै फिसाज्लाखौ होननानै बुंदों आं मैया ओमफ्रायसो आं बुंनानैसो दिहुनना हरबाय लेखाखौ ओमफ्राय आंहा दा मास मोननै होनांगौ जानानै फैबाय दाखालि थांनाय मासनि आरो दा फैगोननि मासनि मास मोननैनि फुरा बुजाबना होनांसिगोन आरो आं